हिकु वक़्ति हूंदो हो कि माण्हुनि खे जॾहिं बि ॻाल्हाइणो हूंदो हुओ त हिकु ॿिएं जे घर वेंदो हुओ ऐं अचण वञण बि माण्हुनि जो सवलो थी वेंदो हुओ ॻाल्हाइण ॿोलाएण बि साम्हूं थींदो हुओ पर टेक्नोलोजी जे अचण सां जेको आहे हाणे हिकु ॿिएं सां संपर्क ऐं रिश्ता बि बिल्कुलु जेको आहिनि मटी विया आहिनि हाणे माण्हू वटि अचण वञण घटि ऐं असां जेको आहे फ़ोनुनि ते जेको आहे या मीटिंग ते जेको आहे असां ॻाल्हाए पंहिंजो कमु कंदा आहियूं हाणे अगरि असांखे टेक्नोलोजीअ जी ॻाल्हि कयूं त हिकु ॿिएं सां संपर्क करिणो आहे या त हिन लाइ असां लाइ असां वटि जेको आहे व्हॉट्सप आहे या एस एम एस आहिनि व्हॉट्सप कॉलिंग था करे सघूं वीडियो कॉलिंग बि था करे सघूं ऑनलाइन मीटिंग्स जा बि असां वटि जुदा जुदा ऐप आहिनि जीअं ज़ूम आहे मीट आहे ऐं टीम्स आहे स्काईप आहे त ही सभु रिश्ता ही सभु तरीक़ा आहिनि ऐं ॿियो अगरि रिश्ता बि अगरि ॿियनि सां ठाहिणा आहिनि त त हिन लाइ जेका आहिनि ऑनलाइन घणेई अहिड़ा साइट्स आहिनि डेटिंग साइट्स आहिनि मेट्रीमोनल साइट्स आहिनि ऑनलाइन फ़्रेंड्स साईट्स आहिनि फ़्रैंडशिप डॉट कॉम आहे बैचमैट डॉट कॉम आहे जिते हिक ई स्कूल जा या या पूरे लखनि इंडिया भर जे स्कूल जा जेका आहिनि जुदा जुदा स्कूल्स जा ॿार जेका आहिनि हिकु ई प्लेटफ़ॉम ते मिलंदा आहिनि ऐं लुमिनी डॉट कॉम आहे त अहिड़ा घणेई प्लेटफ़ॉर्म आहिनि जंहिं सां जेको आहे मां असां हिकु ॿिएं जे संपर्क में बि रही था सघूं ऐं ॻाल्हाए बि था सघूं ऐं घणेई दफ़ा इअं थींदो आहे कि स्कूल जा या कॉलेज जा या असांजे ऑफ़िस जा अहिड़ाई घणेई माण्हू आहिनि जेका हाणे असांजे संपर्क में कोननि त असां हुननि खे नेट ते ॻोल्हे बि था सघूं फ़ेसबुक आहे लिंकडन आहे ऐं या इंस्टाग्राम आहे ऐं हुन सां जेको आहे वरी जुड़ी असां पंहिंजे रिश्तनि खे अॻते वधाए था सघूं